जदूं में स्कूल जांदी जदूं में स्कूल पढ़दी थी पढ़दी होंदी थी ते उ'त्थें केह् होना कि इक कुड़ी ही मेरी स्हेली थी ते ओह्दे घर उसी बक्खरे पाई देनी रुट्टी ते बक्खरे सलाना ते बक्खरे बिस्तर बक्खरा सारा किश बक्खरा कमरा ते छुआछूत एह् करना घर आह्ले ने ते ओह् बेचारी आपें रुट्टी बनानी इक ते बड़ी पीड़ होंदी ते ओह् केह् करै भी कुड़ी एह् बड़ा होंदा ग्रांऽ ग्रूंऽ च ना एह् बड़ा चलदा छुआछूत वाली पीरियड्स जेह्डे़ होंदे न ते ओह् औनूं बड़ा गलत मनदे लेकिन शैह्रें च थोह्ड़ा बदलाव आया ऐ क्योंकि स्कूल स्कूल वाले स्कूल च बी ते काॅलेजां स्कूल च ते थोह्ड़ा जेहा दसदे सब टीचर प्रिंसिपल जो ओह् दसदे कि एह् जि'न्नी मतलब पैड पूड यूस करदी कुड़ियां हून ते कपड़ा कूपड़ा नेईं अज्जकल यूस करदियां पैह्लें ते बड़ी इंफेक्शन इंफीक्शन बी होई जांदी जंदू कपड़ा यूस करना ते भी ओह् बी चक्कर ऐहा ते अज्जकल कोई चक्कर निं ऐ अज्जकल स्कूलां च बी मशीन जेही लग्गी दी होंदी इक रूपेआ के पंज रूपये पाओ ते पैड आई जंदा ते ओह् एह् ऐ कि अपने कोल रखना चाहिदा पैड हमेशा कुड़ियां अवेयरनेस होनी चाहिदी कुड़ियें च ते ओह् स्कूल आह्ले दसदे कि पैड रखो अपने बैग च जदों बी तुस जरूरत होऐ ते भी औनूं सुट्टना जि'यां इस्तेमाल करिये सुट्टना किद्धर ओह् बी पूरा दसदे कि उस नूं पैक करियै ताकि कोई कोई जानवर नेईं खाइये ओड़े ते उसी इ'यां सुट्टना पूरा पैक पूक करियै फिर सुट्टना ते इ'ये ऐ कि अज्जकल शैह्रा च शैह्रा च ते थोह्ड़ी ऐ अवेयरनेस ऐ ते कुडियां छुआछूत निं करदियां ते ग्रांऽ च ओइयो ते हाल ओइयो ऐ मंदर निं जाना ते रसोई निं जाना ते चार अचार नूं हत्थ निं लाना ते इ'यां ई करदे ते नाल ए साडे डोगरी डोगरे बिच डोगरे जेह् ऐ ते ओह् बी करदे इ'यां कि मंदर मूंदर निं जान दिंदे उस बेल्लै कुड़ियां नूं बाकी होर निं कोई करदा होर निं कोई एह् जेही गल्ल ऐ हालाकि बदलाव बड़ा दिक्खेआ में कि'न्ने साला च पर हून मां ब'ब्ब बी थोह्ड़ा करदे कुड़ियां नाल अ खाना पिलाना थोह्ड़ा शैल करदे पैह्ले पैह्ले ते कुड़ियां नूं कुड़ियां फाके मरदियां हियां ते कोई डाइट निं कुछ ते नेईं कोई खान नूं कोई दुद्ध निं कुछ मलाई निं कुछ निं ओह् सारा मुड़ेआ नूं ते मुड़ो नी खलांदे सी ते हून थोह्ड़ा जेहा चेंज ऐ हून कुड़ियां दा बी ध्यान रखदे ते शैह्रा च खास कर के थोह्ड़ा कुड़ियां नूं बी पुछदे ते अच्छा खाना खूना करदे उ'नां दा ते इ'यां अवेयरनेस ऐ थोह्ड़ी जेही